जोंनि न'फ्राव संग्रा माखासे जालुग्रा बेसादफ्रा जाबाय सरासनस्रायै अह माइरंनिफ्राय बानायनाय माइब्रा माइरं आरो माथा माइरं बे मोन्नैनिफ्राय बानायनाय माखासे बेसादफोर दं बे जाहैबाय जोङो सानफ्रामबो फुङाव बाहायग्रा आरो मालाबा लुबैनाय समाव बानायग्रा बे जाग्राफ्रा जाबाय एंख्रं अनासि थावजों बानायनाय एन्थाब लावदुम फिथा आरो बेबायदिनो दाखुराय बेफोरबायदि दङ दा बिनि मादाव आङो एंख्रंखौ बुंनोसै एंख्रङा जाहैबाय दैनि सिथाव आरो बे दैनि सिथावखौ जोङो माबायदि बानायनांगौ बेखौबो आं खिन्थानोसै बे जाहैबाय दैनि सिथावखौ जोङो माथा माइरंजों बानायनाय जायो माथा माइरंखौ जोङो बे सिथावखौ बानायनोब्ला माथा माइरंखौ जोङो एसे गोबाव दुइ टिनि घन्टा जोङो सोमनानै दोन्नांगौ आरो जेब्ला माइरङा एसे गुरै आखाइजों सिख'न्नानै नायदो जेब्ला रुइयो होमबा जोङो बेखौ नोङो आथिखालाव ग्राइनावबो होनो हायो आरो नोङो उवालाव देब्रबनो हायो आमफ्राय बेखौ जोङो अन गुन्दै देनायनि उनावहाय जोङो एसे गामब्लायाव दै लाबाय आरो जुदि नोङो सेनि जायोब्ला सेनि होबाय गुर जायोब्ला गुर होबाय आरो जेबो जाया बेफोरखौ जायाब्ला जों संख्रि होबाय आरो बेबायदि थिगनो गामलायाव अन गुन्दैखौ लानानै एसे एसे दै होनानै जोङो बेखौहाय लागायनानै लानांगौ मिक्सार खालामनानै लानांगौ दैजों लागायनानै बेनिफ्राय बेखौ दैजों लागायनायनि उनावहाय मोजाङै एसे लाव लाव बेखौ खालामनांगोन आरो बेखौहाय जोङो बांद्राय आथाबो खालामनो मोना एबा जों बेखौहाय बाद्राय लाव लावबो खालामनो मोना थिग नैबेखौ नोङो दैखौ मोजाङै मिक्स खालामनांगोन आरो बेबायदि खालामनायनि उनावहाय जोङो दसे दोन्नांगौ बेखौ लोगो लोगो सावनो मोना मानोना लोगो लोगो सावोब्ला नोंनि एंख्रं एबा दैनि सिथावा मोजां जानाय नङा बेनिफ्राय दसे दोन्थ'बाय आदा घन्टा आदा घन्टा हायाब्लाबो बेखौ फनद्र मिनिटसो नोङो दोन्थ'नायनि उनाव सावनो हायो सारायाव होनो हायो दानिया जोङो बे खालामखांनायनि उनाव साराइ लाबाय इनिफ्राय साराइ लानायनि उनावहाय जोङो साराइखौ गुदुं खालामग्रोनांगोन आरो जोङो साराइयावहाय एसे एसे थाव फुननांगोन जोङो बे दैनि सिथावखौ एब्ला एबा एंख्रंखौ सावोब्ला जोङो थाव फुन्नानै लानांगोन ओरो बे थावखौ फुन्नानै लानो थाखाय जोङो खुरैयाव थाव एसे लाबाय आमफ्राय थालिर देन्थाखौ जोङो हानानै लाबोबाय थालिर देन्थाखौ जोङो बे थावआव लागायनानै साराइयाव जों आरामै फुन्नानै बेखौहाय जोङो खोरस्लिसे खोरस्लिसे बे लागायनानै दोन्नाय अन गुन्दैखौ दैजों लागायनानै दोन्नाय अन गुन्दैखौ जोङो होबाय ओमफ्राय होनायनि उनाव जोङो सारायाव होनानै थाखोन होबाय थाखोन होनायनि उनाव दुइ मिनिटसोनि उनाव नों बोखांदो आरामै बे फैसिगोन ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बे थाव एंख्रं एबा दैनि सिथावखौ जों बेबायदि बानायनो हायो बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय एन्थाब एन्थाब होन्ना बुङोब्ला बिखौ सिथाव गोलाव जोङो बे सिथाव गोलावखौ जोङो माइब्रा माइरंजों जों बानायो जेब्ला बे माइब्रा माइरंजों जों बानायो अब्ला सिथावा गोथाव जानो थाखै बेखौ हरसे सोमनो गोनां जानो हागौ हरसे सोमनो गोनां जायो मानोब्ला हरसे सोमो सोमोब्लासो बे माइरङा रुइयो आरो माइरङा रुइनायनि उनावसो जोङो बेखौ आरामै जोङो उवालाव देनांगौ नङाब्ला जोङो दिंखियाव देनांनौ नङाब्ला जोङो ग्राइनाव होयो दा बेबायदिनो जोङो बे अनखौ मोजाङै देखांनायनि उनाव जोङो देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोंनि बर'फ्रा डायरेक्टहै देखांनाय लोगो लोगो जों सावा बिदि साबोब्ला जोंहा ओह सिथावा गोरा जायो बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा मा खालामो दै एसे सारस्रिनानै आखाइजों बेखौ लागायनानै सान्द्रियाव आरामै बेखौ नानानै लायो ओमफ्राय आरामै नाला लानायनि उनाव जोङो तावायाव एबा सारायाव जोङो आखाइजों नङाबा खोरस्लिजों आरामै गल गल खालामनानै नोङो बेयाव सिबिंबो होनो हाबाय नारिखल होनो हाबाय बेबायदि होनानै जोङो बेखौ सिथावखौ बानायनानै जों आरामै जानो हायो बे जाबाय माइब्रानि सिथाव गोलाव आरो मोनसेया जाहैबाय अनासि एबा थावनि सिथाव थावनि लारु दा बे अनासिखौबो जोङो माइब्रानिफ्रायनो बानायो अन गुन्दैखौ जोङो आरामै दैजों लागायनानै आरामै आथा आथा लागायनानै जोङो बांद्राय लाव लावबो खालामनो नाङा बांद्राय गोरानबो खालामनो नाङा जोङो बेबायदिहै जोङो बे थावनि सिथावखौ जोङो बानायनो हायो आरो जेब्ला थावनि सिथावखौ बानायगोन बेयाव नोङो संख्रि होनांगोन एथसे संख्रि लागायनांगोन मानोना अनासिखौ बानायनाय समावहाय मोजाङै नायाब्ला बे अनासिया बेरो थावाव होनाय लोगो लोगोनो बेरो आरो बेरनानै नोंनि मोखांफ्राव ओह थावा बेरफु बेरफुनानै फैयोब्ला रेजेरोब्ला गारायफोर जानायनि समभाबना थायो बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ जेब्ला नोङो अनासिखौहाय बानायनो थाखै अन गुन्दै नागोन अब्लाथाइ नोङो दैखो मोजाङै एसे एसे लागायनानै आरामै जोङो आथा नानायबायदि नानांगोन आरो बेखौ जोङो मोजाङै दसे दोन्थ' नांगोन जेब्ला दैया मुजिया अब्लानिया मा जागोन बेयो बेरफुनोबो हागौ बेरफुनानै जोङो खैफोदबो जानो गोनां जानो हागौ बेनिखायनो जोङो अनासिखौबो आरामै नाखांनायनि उनाव आखाइजों लादु दाबाय ओमफ्राय जोङो थावाव हरबाय आरो बेदिनो जोङो बानायनानै जानो हाबाय थिग बेबायदिनो लावदुम फिथा होनो जों जायखौ थेख्लि फिथा दैहवाव सावो दैहु मोखाङाव थिंख्लि खर'जों बेखायनो जों थिंख्लि फिथा नाम बुंबाय दा बे थिंख्लि फिथाखौबो जोङो माथा माइरंजों बानायो आरो बे माथा माइरंजों बानायनाय थिंख्लि फिथा थिंख्लि फिथाखौबो अन गुन्दैखौ जोङो दैजों एसे एसे लागायनानै एसे दै सारस्रिनानै साह सान्द्रिजों बेखौ आरामै नानानै लानाय जायो आरो नाना लानायनि उनाव जोङो बेखौहाय आरामै जोङो मा बानायो थिख्लि खर'आवहाय नारेंखल नङाबा सिबिं होनानै नोङो आरामै बानायनानै जिस्रियाव होनानै जोङो दैहु मोखां एबा घारा घारायाव बनायो नङाबा खायफा थिंख्लियाव बनायो बेयाव जि खानानै जोङो थिंख्लि खर'जों मोनफा मोनफा बानायनानै खफ'जों जों फोमोनो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' नखरफ्राव बेखौ फुंनि जाग्रा जलफान एबा ब्रेगफास मह बायदियै जोङो बेखौ बाहायो आरो बेखौ फुंनि आदार हिसाबै जोङो बाहायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो मोजां मोनो बेनो जाहैबाय जोंनि जालुग्रा बेसादफोर जोंनि बर' हारिनि जालु जालुग्रा बेसादफोर आरो मोनसेया जाहैबाय दाखुराइ आरो बे दाखुराया जाहैबाय माइब्राजों बानायो स्पेसेलि बे दाखुराइखौ जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों दोनैनि गोदान मुगायाव बांद्राय बाहायाबो जानो हागौ नाथाय बेखौहाय आङो बुंनो नागिरो दाखुराइया जोंनि गोदोनिफ्राय सलिबोनाय मोनसे जानाय बेसाद एबा जालुग्रा बेसाद बे दाखुराइयखौ माइब्रा माइरंखौ हरसे नोङो सोमनानै दोन्नांगौ बेखौ नोङो सोबनायनि गेजेरजोंनो बेखौ गुरै खालामनांगौ आरो जेब्ला बोखांबाय बोखांनायनि उनाव साराइखौ जोङो अराव होबाय गेसाव होबाय नङाबा अगदाबाव होबाय बेबो साराइखौ गुदुं खालामनानै जोङो एसे एसे एसे एसे एवनांगौ लासै लासै लासै अरखौ फिसा खालामनानै बा अरखौ एसे खम सुनानै लासै लासै लासै बेखौ एवनांगौ एवैनो एवैनो एवैनो बेखौ एवैनो एवैनो बेखौ दोनबाय थानांगौ सारायावनो आरो जेब्ला मोनजासिम मोनहोनो थाखै बेखौ जों मा खालामनांगौ मोजाङै मोनहोनो थाखै खुरैयाव एसे दै लानानै आसिजों सारस्रि सारस्रि एरै एरै सारस्रि सारस्रि एरै एरै बेखौ लदा खालामनानै मोनहोनांगोन आरो बेखौनो जोंनि बर'फ्रा दाखुराइ होन्नानै बुङो आरो बे मोनहो मोन्नाय दाखुराइखौ जोङो गुदुं गुदुं साहाजों जोंङो जानो हायो जोबोद मोजां आरो बियो गोथाव आरो बेयो जोंनि थाखै बर' हारिनि मोनसे फुंनि जाग्रा आदार आरो फोथाराव जोंनि बर' हारिफ्रा फोथाराव आबाद मावग्रा हारि बे दाखुराइफोरखौबो जोङो फोथाराव मावग्रा मानसिफोरनोबो जोङो जलफान एबा जाग्रा महरै जोङो लाना थांनो हायो जोबोद मोजां ओह बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय